جی میں اپنے کام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں جو ہے ایک مولیکولر لیب ٹیکنیشین ہوں تو ہماری لیب میں جو کام ہوتا ہے وہ ایک عام لیب کی طرح نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی لیب ہوتی ہے ہاسپیٹل کی کہ آپ گئے بلڈ دیا اور آپ کی رپورٹ آ گئی ایک دن میں یا دو دن میں یا تین دین میں ہماری رپورٹس اکثر آتی ہیں سات آٹھ مہینے میں آتی ہے رپورٹ پیشینٹس کی تو ہم ہمارا ویسے بیسیکلی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے سینٹرل گورنمنٹ کا تو اس کے ذریعے ڈاکٹر وغیرہ اگر لگتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو کہ اس کو کوئی جینیٹک ڈیزیز ہو سکتی ہے بھائی دوائیوں سے علاج کر رہا ہے لیکن نہیں ہے فار ایگزامپل جیسے بچہ مست ہے یا چل پھر نہیں پا رہا ہے کافی ایج ہو گئی تیرہ چودہ کا ہو گیا پھر بھی نہیں چل پا رہا تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کا جنیٹنگ ٹیسٹ کرواؤ اب اس کے اندر جو ہے وہ کسی منرلس یا وٹامنس یا کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ جنیٹنگ ٹیسٹ کراؤ یہ ہو سکتا ہے کہ جینیٹکلی ہو تب ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے ہمارے پورٹلس کے بارے میں گورنمنٹ ان کو بتاتی ہے کہ اس اس طرح ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ڈاکٹرس جو ہیں وہ اس پورٹل پہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں کنسنٹ وغیرہ لے لیتے ہیں پیشنٹ سے تاکہ پیشنٹ بعد میں رپورٹ پہ وہ نہ کرے تو اچھا ہمیں پیشنٹ کا سیمپلس ایک تو ہم ان کو رپورٹ دے ہی دیتے ہیں چھ سات مہینوں میں جو بھی ہے لیکن ہم ان کو سیمپلس کو ریسرچ کے پرپز میں بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاج کے لئے کہ آگے ہم جس سے کچھ نیا علاج نکال سکیں تو فرسٹ آف آل کیا ہوتا ہے نہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اپنا بلڈ سیمپل دیتا ہے ہمیں اور وہ باہر سے نکلوا کے لاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ نہیں تو ہم اپنا خود لیتے ہیں اس سے اور جو ہے ہم اس کا پروسیس کرتے ہیں پوری پروسیس ہوتی ہے تو ڈی این اے کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے ایکسٹرکشن کیا جاتا ہے پورے پروسیس کے تھرو اور ڈی این اے کو ہم بلڈ سے الگ کر لیتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں پھر ڈی این اے کو جو ہے ہم ان کے ہمارے پاس ڈی این اے بہت کم کوانٹیٹی میں نکلتا ہے پیٹنٹ بلڈ سے تو اس کی کوانٹیٹی کو ڈبل ٹریپل ملینس سے بلینس میں لانے کے لئے ہم اس کا جو ہے وہ پی سی آر رن کرتے ہیں پالیبلیز چینج ریئیکشن کے تھرو اس کو ملینس کے جو ہے اس کو ڈبل ٹریپل ملینس تک بنا لیتے ہیں اور ڈی این اے نکل کے آ جاتا ہے ہمارا اور اپنا جو ہے ہم اس کا جنیٹنک ٹیسٹ لگا دیتے ہیں پرائمر کے تھرو اور رزلٹ آ جاتا ہے پیشنٹ کو ہم اینالائس کر کے دیتے ہیں اگر دوبارہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں دوبارہ اچھے سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں باقی ایک مہینے شارٹ انسٹرکشن انٹروڈکشن دیا ہے باقی اپنی لیب کا